دیہات میں جو ہے کھلی ہوا ملتی ہے جس سے صحت جو ہے صحت کی جو ہے مطلب بہتری کے لیے جو ہے بہتر ہے اور بچے لوگوں کو بھی گھومنے پھرنے کا جیسے جیسے کہ مطلب کھیت ہوا کھلیان ہوا باغیچہ وغیرہ میں کشتی وغیرہ کر کشتی وغیرہ بھی بھی بھی ہوتا ہے کھیل کھیلتے وغیرہ بھی ہے اس لیے دوڑ دھوپ کی وجہ سے جو ہے اس میں جو ہے صحت کی جو ہے بہتری ہوتی ہے اور شہر میں جو ہے تو بچے لوگ جو ہے بیٹھے گھر میں بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ گیم وغیرہ کھیلنے میں جو ہے وقت کاٹ دیتے ہیں اس کی وجہ سے جتنا تندرست جو ہے مطلب دیہات کا بچہ وغیرہ ہوتا ہے اتنا تندرست اور اتنا طاقتور جو ہے شہر شہر کا بچہ لوگ نہیں ہوتا ہے چونکہ ان کو جو ہے کھلی ہوا نہیں ملتی ہے اور کھلی جگہ گھومنے پھرنے کا اتنا اتنا موقع نہیں ملتا ہے اور شہر میں جو ہے کہیں کہیں پارک وغیرہ ہوتا ہے تو شہری لوگوں کو اتنا فرصت بھی نہیں ہے جو ہے اتنا دور جانے کا آنے کا اور جانے آنے میں رکاوٹ بھی ہے گاڑی گھوڑا ہے چلنے پھرنے میں جو ہے وہ ایکسیڈینٹ ایکسیڈینٹ کا بھی خطرہ ہے لیکن دیہات میں جو ہے تو یہ سب باتیں نہیں ہے کھیت کھلیان اور کھلی ہوا ہے باغیچہ وغیرہ میں بچے لوگ جو ہے پڑھائی کے بعد جو ہے کھیلنے پھرنے کا اس کو اچھا موقع ملتا ہے جس سے برین وغیرہ بھی جو ہے فری ہو جاتی ہے اس لیے دیہات جو ہے میرے سمجھ سے ٹھیک ہے